अखन जे छै मोबाइल भए गेलै टी वी भए गेलै जेतना भी जे अहाँ सबके जे छै उपकरण जे छै बेसिक जे छै दूरदर्शन भए गेलै ई ई जे छै बच्चा सबके जे छै अखन बहुत ही जादा प्रभावित कए रहल छै बच्चा सब जे छै मानसिक रोग सॅं अखन जे से ग्रसित भए रहल छै बच्चा सबके जे छै अहाँके दृष्टि के क्षमता जे छै ओ कम भए जाय छै बच्चा सबके जे छै अखन मानसिक अधिकतर जे छै ओ बीमारी के सामना करय छै बच्चा सब जे छै अखन के समय मे मानसिक रूप से जे छै ओ स्वस्थ नहि रहै छै आओर एकर बहुत ही बड़का जे कारण छै ओ अहाँ सबके टी वी जे छै ओ भए गेलै बच्चा सब जे छै अनावश्यक रूप से जे छै ई सबके यूज कै रहल छै आओर बच्चा सब जे छै इ सबके वारे मे अवगत नहि छै की एना ई सब जे छै आगाँ ओकर सबके भविष्य जे छै ओ अंधकार मे डालि रहल छै आओर ई जे छै बीमारी जे छै ई बहुत ही जादा जे छै बच्चा सबके जे छै ओ ग्रसित भै रहल छै अहाँ सबके जे छै मानसिक तनाव भैए गेलय मानसिक बीमारी भए गेलय विभिन्न विभिन्न प्रकार के जे छै अखन जे छै बच्चा सब जे छै बीमारी से ग्रसित छै आओर एकर जे कही ने कही जे छै एकर मुख्य कारण जे छै ओ अहाँ सबके टी वी भै गेल हँ